کھیل کھیل کود کھیل کود لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اور جسمانی طور سے ذہنی تندرستی میں بھی ترقی ہوتی ہے اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت ایسی چیزوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے اور کھیل کود ہر ہر لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے اہم ہے اور کھیل کود انسان کو مطلب وقت کھیل کود کے لیے انسان کو لوگوں کو یعنی لوگوں کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے کھیل کود کے لیے مطلب یعنی شام میں کسی بھی ٹائم کھیلیں کودیں لیکن کھیل کود کے ساتھ لوگوں کو پڑھائی بھی بہت ضروری ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی میں کچھ پر کسی چیز پر بھی دھیان نہیں دے پاتے ہیں اور اور پڑھائی لکھائی کے چکر میں خود کو کمزور پڑ جاتے ہیں اور کھیل کود ایسے چیز ہے کہ کھیل کود سے انسان کا دماغ تیز بھی ہوتا ہے اور دماغ کا صحت بھی ہوتا ہے مطلب اگر کھیل کود نہ کرے تو لوگوں کمزور ہو جاتے ہیں تو کھیل کھیل کود بھی بہت ضروری ہے اور لوگوں کے لیے بھی تو ہر کسی کو ایسا ہے کہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ ہر کام کرے اور کھیل کود بھی کرے اور پڑھائی لکھائی کا بھی دھیان دے یہ اچھا ہے بہتر زیادہ سے زیادہ کھیل کود بھی کریں اور جیسے بیڈمنٹن ہوا کرکٹ ہوا ہاکی ہوا ہاکی ہوا اور بھی بہت سارے کھیل کو